जी जय माता ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं मेरा नाम आजाद गिरी है मैं शक्तिनगर से बात कर रहा हूँ मैंने एक कैब बुक की थी इसे मैं शक्तिनगर से बनारस जाना चाहता था लेकिन मुझे उस कोविड के समय और ड्राइवर आया था जिसने मास्क नहीं पहना था मैंने उसे मास्क लगाने को कहाँ तो उसने मेरे हड़काने लगा जिससे की आपकी सीट भी गंदा था जिससे कोविड के टाइम मुझे बहुत दिक्कत हुई और मुझे मुझे मास्क पहनने के लिए मैंने उसे कहाँ तो मुझे हड़काने लगा